اردو زبان ایسی ہے کہ جو سب کو پسند آتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس کی بات کرنے کا لہجہ بہت اچّھا ہے اس میں خوبصورتی ہے سب کو پسند آتی ہے سب لوگ اچّھی طرح سے بات کرتے ہیں تلنگانہ میں سب کو اردو اچّھی سے آتی ہے اردو زبان میں بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے سب لوگ بات کرتے ہیں سب لوگ یہ اس بات میں جو بھی سچ ہے سیدھا سیدھا صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں اور اس سے بات کرنے میں استعمال زیادہ آتی ہے اردو زبان اردو زبان دکنی کی ہے اور دکنی اور اس میں اچّھی طرح سے بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں باہر کی شہری کے لوگ ہوتے ہیں اس سے بات کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے وہ توڑ توڑ کر بات کرتے ہیں جو یہاں کے نہیں ہوتے ہیں انہیں بات کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے ہیں توڑ توڑ کر بات کرتے ہیں اردو زبانی بہت اچّھی زبان ہے یہاں یہ بات کرنے میں بہت اچّھا لگتا ہے اور اچّھی خوبصورت زبان ہے اردو زبانی